नमस्ते मैम चाय पिला दीजिए चाय पिला दीजिए आपका चाय बहुत अच्छा है थोड़ा पानी वानी कम डालिएगा क्योंकि हम बनारस गएँ थे तो वो आपसे भी अच्छा चाय मस्त बनाया था चा अच्छा लगा पीने के लिए आप बढ़िया चाय बना दीजिए और दो चार पाँच बू पएक कर दीजिएगा घर भी लेके जाएँगे क्या बोल रहे हैं मैम तो थोड़ा पानी ज़्यादा आप डाल दीजिए डाल दीजिए पानी थोड़ा कम कर दीजिएगा नहीं हम पीते हैं हम बनारस गए थे तो वहाँ पर भी वो है कि चाय पीए थे तो वो अच्छा बनाया था उसमें दोन बार दो तीन बार हमने पीया था चाय में पानी ज़्यादा था दूध का मात अच्छा थोड़ा बढ़िया बना दीजिएगा और दस पाँच को पाँच को कम से कम पएक कर दीजिए हम लेके जाएँगे जी अच्छा से पका लीजिएगा जो वही चकलेट दे दीजिए खाली चाय दे दीजिए सिर्फ़ चाय चाय दे दीजिएगा

को को कोफ़ी दोनों चाहिए चॉकलेट वाली दे दीजिएगा ठीक ठीक है नमस्कार